नोंथाङा समाजाव आयजोफोरनि गोहोथिखौ रोखा खालामनो हागोन नामा बिनि बागै ऐसे फोरमायना होदो समाजआव आयजोफोरनि गोहोथिया मोनसे क्रुसियेल रल प्ले खालामो जाय जों हिनजावफोरा हाय सोरजिजेनग्रा आयजो सुबुं माहारिखौ फेहेरग्रा मोनसे आयजो सुबुं माहारिनि सोरजिग्रा आयजोफोरखौ जों दिनैहाय समानथियाव नुनो मोना जोङो हौवा माहारिफोरजों नासयजानाय बेबायदिखौ जों दिनैनि दिनाव मोनदांनो हायो हिनजाव माहारिफोराबोदि दिनैहाय हौवा माहारिफोरजों समान राइटस दङ बिखौ जों नुनो मोना ओरैनो बुंनो थाङोब्ला आं आंनि बिमाखौनो लानानै नायनो हायो आंनि बिमाया सासे जोबोद मावथि हिनजाव आरो बियो सासे जोंनि जों फिसाजोफोरनि गेजेराव सासे इनस्पिरेसन बियो जोंनि थाखाय जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय जोंनि उदैनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बियो गोबां रोखोमनि खामानि मावो बियो बुंनो थाङोब्ला आसा होननाय मोनसे अर्गानाइजेसनाव खामानि मावो जाय बियो बिराथ खस्थ' थांलाय फैलाय जानाय लोंनाय थिग गैया बेफोरबायदि खस्थ'नि गेजेरजों बियो जोंखौ दिनै फोरोङो आरो बियो बे आसा अर्गानाइजेसन खामानियावहाय इनब'ल्ब जानाया एक्सट्रा मोनसे खामानि आरो बियो गामिफोरावबो गामिफोरावबो सेंग्रा सिख्लाफोरजों ओंखारो आरो ब्रम्ह दोरोमनि जयग' खालामनायावबो मोनसे रल प्ले खालामो बुंनो थाङोब्ला आंनि बिमायानो आंनि सासे उमेन इमफरमेन्टनि बिदिन्थि जोंनि बे लकेल क'क्राझार एरियायावहाय बांसिन हिनजावफोरखौ नुनो मोनगोन बायदिसिना खामानि मावनाय जेरै दाव दाननाय दाउ दाननाय ओमफ्राय मैगंफोर फाननाय आरो जि जोम फाननाय बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ नुयोब्ला गोसोआवहाय मोनसे सोंथि फैयो जों दिनै बे खामानिफोरखौ मावनो हायोबा इयुनाव जों बिनिफ्राय साबसिनखौ मानो मावनो हाया जों दिनै गावखौनो गाव वान स्टेप मोनसे सिगांनांगोन जाय जोङो सो हौवाफोरजों हौवा माहारिफोरजों समान समान जाहैनो हायो दानि दिनावथ' जोङो एसेबाबो आवग्लाय आवगायदों बुंब्लाबो जों मोजां रोखोमै आवगायदों होननो हाया मानोना जों दिनैनि गेजेरावबो डिसक्रिमिनेसनखौ नुनो मोनो नों हिनजावसो नों बे खामानिखौ मावनाङा नों बैयाव थांनाङा होननाय बेफोरबायदि खोथाया जोंनि गेजेराव दाबो दं जों गावखौनो गाव रेस्ट्रिक्सन लाखियो हिनजावफ्रा गावखौ गावनि भेलुखौ बारायनो थाखाय मोनसे मोनसेनिफ्राय मोनसे स्टेप्सखौ जेब्लायबो आवगायनांगौ जों हौवाफोरजों जेब्लायबो नासयजानानै थानो नाङा आरो बिसोरजों जेब्लायबो समान समान गावखौनो गाव थुलुंगा होनांगौ आरो लेखा फरा साख्रि बाक्रि जेरावबो गोसो होनांगौ जोंनि एमा बे नङाखि जों खालि न'वाव थानानै न'वाव थानानै जोंनि फिउचार जेनेरेसनखौहाय फिउचार जेनेरेसनखौ जों खालि फोरोंनाय बिदिल' नङा जोंनि खामानिया जोंनि खामानिया जायैबाय हिनजाव माहारिफोरखौ फोरोंसे फोरोंनानै जों माबायदि दावगालांनांगौ माबादि लामा लानांगौ जों बेखौबो नायनांगौ जोंनि थाखाय बे दुनियाया जाहाते फ्राउद जायो जों बेखौ नायनांगौ